ان انسان کی زندگی میں اور روزانہ کی دوڑ دھوپ میں بہت سارے لوگوں سے آپ کا سامنا ہوتا ہے انسان کے زندگی کے اچھے وقت ہر کوئی آپ سے محبت سے پیش آتا ہے جب آپ کا وقت خراب ہو چل رہا ہو تو محبت اور ہمدردی جتانے والے آپ کی طرف سے منہ موڑ لیتے ہیں جیسے ان کا آپ سے واسطہ ہی نہیں ہے اس وقت آپ کو سچے دوست اور رشتہ دار کی پرکھ ہوتی ہے اس لئے کسی پر منحصر مت رہیے خود میں خود اعتمادی پیدا کیجیے برا وقت تو آتے جاتے رہتا ہے دنیا والوں سے میں نے یہی سیکھا